हमरा सनि भाय बहिनमे दू बहिन आओर दू भाय छै बड़ी बहिन छै तऽ ओ यहीँ अभी तत्काल छै आ छोटी बहन रे भी शादी हो गेलो छै बड़ी बहन रे भी शादी हो गेलो छै एगो कुमार हमर छो छोटा भाय छै हमरा र चारो भाय बहिन जे छै सभ बहिन आबै छै रक्षा बन्धनमे भी आबै छै कोनो त्यौहार पूजा छै ओकरोमे भी आबै छै आओर किछु दिन यहाँ रहिके भी जाइ छै हमरारिके सभ अलग अलग रहै छी हमरो भी छोटा भाय कभी कदाल अपना कामके सिलसिलासँ बाहर भी चलि जाइ छै लेकिन अलग अलग रहिके भी हमरारि व्यवहार विचार जितना हमरारि छै सभरे एक रत्ती नहि लगतौ कि कि हमरा एनि मतलब कि सभ अलग अलग रहिके भी अलग अलग हौते विचार हौते लेकिन लगतौ कि जब एक जगह बैठबो ने सभ लगतौ कि सभ एक्के आदमी मतलब कि सभ एक्के जगह रहै छै तऽ एहिसँ हमरा एनि भाय बहिनमे किसी प्रकारके कोनो मतलब कि परेशानी या होइ छै कि भाय बहिनमे ओ फल्लाँ बहन तऽ ओकरा तऽ ऐसनो छै तऽ ओकरो भाय तऽ ऐसनो छै ऐसनो सनि बात हमरा भाय बहिनमे कभियो नहि उठे छै बहुत अच्छा सम्बन्ध अभी जिन्दगी हमरा भैय्यारी चलि रहलो छै तऽ पिताजी तऽ सर एक्सपायर करि गेलो छै तब पर भी हमरा रि एतना एकजुटतासँ चलि रहलो छी माय भी छै तऽ ओ अभी बुढ़ी हो गेलो छै आओर हमरारिमे माय भी अछि तऽ कोनो फर्क हमरा नहि पड़त नहि भायपर नहि बहिनपर नहि हमरेपर कभी कोनो प्रकारके उङ्गली उठेलको छै इसिलिये हमरारि भाय बहिनमे कोइ कोनो बोलय तऽ गलत बात बोलय तऽ हमर दुनिआँ कि हमे कि दुनिआँ ही ने मानतै इसीलिए कि ऐसनो बात हमरारि पर कभी लागू हुवे नहि करतै